جی الحمد للّہ میں ایسے علاقے سے تعلّق رکھتا ہوں جہاں بہت دور دور تک زمینیں ہوتی ہیں اور اس میں آبیاشی ہوتی ہیں اور یہاں کے حالات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں یہاں کے حالات اور ہمیشہ یہاں موسم کے حساب سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے اور لوگ اس سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں سیراب شدہ زمین کی اور ان میں کون کون سی فصلیں اگائی جاتی ہیں تو موسم کے حساب سے اگر دیکھیں برسات کے اندر تو گنے کی کھیتی بہت زور و شور سے ہوتی ہے اور چاول کی کھیتی بھی الحمد للّہ بہت ہی عمدہ طریقے سے کی جاتی ہے اسی طرح سے اور بہت ساری فصلیں اگائی جاتی ہیں جیسے ہمارے یہاں مرچی کی کھیتی ہوتی ہے اور اسی طرح لوکی کی کھیتی ہوتی ہے سیراب شدہ زمین کے اندر وغیرہ وغیرہ